बालोऽहं जागदानन्दऽ नऽमेबाला सरस्वती अपूर्णे पञ्चमे वर्षे वर्णयामि जगत्रयम् हमर एहि गामक शङ्कर मिश्रक ई वाणी जे ओ मात्र पाँच वर्षक अवस्थामे गढ़ने छलाह इएह हमरा अपन गामक सभसँ नीक चीज लगैए जे हमरा गाममे आयाची मिश्र भेलाह शङ्कर मिश्र भेलाह महामहोपाध्याय डॉक्टर सर गङ्गा नाथ झा भेलाह अमरनाथ झा भेलाह आदि एकसँ एक महान विभूति भेलाह जे नहि मात्र अपन गामक नहि अपन राज्यक नहि मात्र अपन देशक विश्वमे अपन ध्वजा फहरौलनि आइयो अमरनाथ झाक थ्योरी ब्रिटेनमे पढ़ाओल जा रहल अछि इएह हमरा लेल सभसँ पैघ गौरवक विषय इएह हमर गामक लेल सभसँ पैघ उपलब्धि हमर गाममे आइयो शिक्षा दीक्षाक नीक परम्परा अछि आइयो हमरा गामसँ एकसँ एक महान विभुति निकलि रहल छथि आइयो हमरा गाममे न्याय शास्त्रक प्रकाण्ड विद्वान पण्डित किशोर नाथ झा जीवित छथि आइयो हमरा गाममे मैथिली साहित्यक दधीचि डॉक्टर जगदीश मिश्र जी उपस्थित छथि एना एना बहुतो एहन व्यक्ति बहुतो एहन व्यक्तित्व जे हमरा अपन गामकेँ धाम सनक बुझबाक लेल आकुल व्याकुल करैत अछि तेँ हमरा ई अपन गाम बड्ड नीक लगैए ई परम्परा ई जे शैक्षिक परम्परा तकरा आगा बढ़यबामे एतुक जे शिक्षा दीक्षा एतुक जे वातावरण से बहुत बेसी सहयोग करैत छैक अपनेकेँ सुचित करी जे जाहि महाविद्यालयमे बैसिके हमसभ आइ एहि परियोजनाक काज कऽ रहल छी तकर स्थापना उन्नैस सए उनसठि ईस्वीमे शैक्षिक जे वातावरण छलै तहि आधार पर भेटल छलैक तऽ शैक्षिक वातावरणक प्रभाव ओ सरकारपर पड़लै आ सरकार एहि गाममे एकटा महाविद्यालयके स्थापना कयलक तऽ ई उन्नैस सए उनसठि ईस्वीके गप थिक आ आइ दू हजार तेइसमे एहि महाविद्यालय बहुतो विकास केलक एहिठाम बहुतो विद्यालय अपन काज कऽ रहल अछि अर्थात जे ई परम्परासँ चलैत आबि रहल जे शैक्षिक परिदृश्य से आइयो हमर गाममे विद्यमान अछि आ तेँ हमरा अपन ई गाम नीक लगैये